जी हम लोग अपने घरेलू उपचारों अनेक प्रकार के औषधियाँ उगाते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं जैसे जैसे तुलसी हो गया एलोवीरा हो गया हल्दी हो गया अदरक हो गया और मेथी हो गया और उसके बाद सौंफ हो गया अजवाइन हो गया जैसे अनेक प्रकार के हमलोग पौधे लगाते हैं क्योंकि हमलोग को किसान हैं और किसान हर प्रकार के बीज लगाता है जो कि कुछ खाने के कुछ औषधि के रूप में यूज करके होता है जैसे मेथी हो गया हम उसका प्रयोग डाईबीटीज में करते हैं तुलसी हो गया उसका प्रयोग हम गले का रोग में उसको पानी वगैरह में गरारा करते हैं उसमें करते है हल्दी हो गया उसको हम दूध में लेते हैं उबाल कर हल्दी पाउडर और थोड़ा उसमें हल्दी जो कि मेरे किसी भी शरीर में दर्द रहता है उसमें निवारक काम करता है अजवाइन हुआ जो जाड़े के दिन में ठंडी लगने पर उसको चाय बना कर पानी में उसका काढ़ा बना कर छान कर हम उसका प्रयोग करते हैं जिससे सर्दी खाँसी इत्यादि दूर होते हैं और नीम् का भी हमलोग झाड़ लगाते हैं जो कि हमें अपच होने पर इसका प्रयोग करते हैं ये ऐसी औषधि है जो हमलोग आसानी से थोड़े ही जगह में अपने घर पर उगा सकते हैं और इसका उपचार एण्टीबाइयोटिक के रूप में कर सकते हैं जो कि चाहे कैसा भी कोई भी रोग हो त्वचा संबंधी पेट संबंधी गले संबंधी ये उसमें जो है बहुत अच्छे प्रकार से कार्यरत हैं और इसका प्रयोग लगभग देहात में सौ में अस्सी परसेंट लोग करते हैं